आङो फरायनायनि थाखाय आङो थिरांथा लानांगौ जादोंमोन मानोना फरायनाय गैयाब्ला जोङो जिबनाव दावगालांनो हाया आरो बे थिरांथाखौ लानो थाखाय आङो माखासे जे फरायनो हानाय बा माखासे बोरै फरायलांगोन एबा बेखौ सामलायनो सानबायदोंमोन मानोना फरायनो थाखाय बुहुद दिदोम माइन्द फ्रेश बेफोरबादि गोनांथि जायो आरो मोजां फरायोब्ला गावनि मोजां फरायलाङोब्ला गावनि थांखिसिम सहैनो हायो आरो बिदि थांखियाव सहैब्ला गावनि आथिङाव गसंथानो हायो गसंथानो हायो गसंथानो हानाय केपासितिया फैयोब्ला जोङो जिउआवहाय रंजानाय साक्सेखौहाय मोनहैनो हायो बेफोरबायदि बोसोनफोरखौहाय जोङो बा आङो जोंनि थाखो खथानि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय लानाय जायो आरो लोगोसे न'खरनिनो आदै आयं आइ बाबा बिसोरनिफ्राय बोसोनखौ लायो आरो लोगोसे जोंनि धोरोमगुरु बा जोंनि मानगोनां गिदिरफोरनि खोथाफोरखौहाय बा बोसोनफोरखौहाय लानानै जोङो बेफोरबायदि थिरांथाखौ